एक्वीह जुलाए ॿ हज़ार चोवीह एकटीह अक्टूम्बर ॿ हज़ार हिकु वीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार छह टेवीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार अठ सतावीह सेप्टेम्बर ॿ हज़ार